جی ہاں میں نے ایک ڈرل مشین خریدی تھی اوشا ڈرل مشین اُس سے میں نے اپنے گھر میں سوراخ مارنے کے لئے تھی اور وہ بہت اچھی نکلی وہ مشین بہت اچھا پروڈکٹ تھا وہ میں نے فسٹ اکسپیرینس کیا تھا وہ ڈرل مشین میرے تو معلوم نہیں تھا ڈرل مشین کہاں سے لینا ہے کیا ہے پھر جا کے میں نے لیا لے کے آیا گھر میں سوراخ کرنے کے لئے بہت اچھا پروڈکٹ تھا وہ اوشا کا شُکریہ اللہ حافظ